आङो उदैयानो बिरात प्रब्लेम जाबाय थायोमोन प्रब्लेम जाबाय थायोमोन मानि सिगांनिफ्रायनो आंनाव गेसत्रिक दंखायोमोन मानो होनबा सिगांनिफ्रायनो आङो उदै सानाय हजम जाया थुम थुम थुम बेफोरबायदि मोनबाय थायोमोन बिदिनो फायखाना क्लियार जाया बिदि मोनबाय थायोमोन उनाव आङो एखे बारा बारा एसे मोनलांनानै आङो बिमा बिफानो खोनथाबाय बिमा बिफानो खोनथाबाय नख'राव रायलायबाय रायलायनायनि उनावहाय बयबो होनबाय मा जामारदों ओरैनो बेबायदि नायनानैल' उदै फ्रब्लेमाव गेसनि मुलि जानाय जानाय बेबायदि जानानै थाबाय थानायजों जानाय नङा सन'ग्राफि खालामनांगौ सन'ग्राफि खालामनांगौ होनबाय बेनि उनाव आङो ओरैनो गेसनि मुलि जायो थायो गेसनि मुलि जायो थायो उनाव लासै लासैनो एसे बारा मोनलांनानै सानसेखालि ओरैबायदि सिनस्रि थिनस्रि रुबाय जोबबाय थानो हाला उदैआबो साइदाव खना ओरैबायदि सारोम सारोम सारोम मोनबाय थाबाय थानो हाला बे दिनखालि आङो आइमोननो बिमा बिफानो खोनथाहरबाय ओइबासिनो आइ बाबा मोना आंखौ डक्टरनाव लानानै थांबाय डक्टरनाव थांनानै ओइबासिनो नायजाबाय नायनायनि उनाव डक्टरनो खोनथानानै डक्टरा आंखौ सन'ग्राफि खालामनो थोनबाय सन'ग्राफि खालामबाय बेनि उनाव सन'ग्राफिआव गलब्लादार आव अन्थाइ जानाय मोनबाय दाना मा खालामनो गलब्लादाराव अन्थाइ जानायाथ' मालाबाबो मुलिजोंबो गनाय नङा बे खोथाखौ सावरायबाय सावरायनानै उफाय गैया अपारेसन खालामनांगोन दाना मा खालामबावनो गथ'फ्राबो स्कुल दं स्कुलाव लांलाय लाबोलाय मानसि गैया बेनि उनावहाय बेनि उनावहाय लांलाय लाबोलाय मानसि गैया बेनि उनावहाय मा खालामबावनो गरम बन्द' दिनखौ लाबाय गरम बन्द ' दिनखौ लानानै गरम बन्द'आवनो आङो अपारेसनखौ खालामनानै लानांगौ जाबाय ओरैबायदि उसुबिदा बोरायाबो बायह्रायाव थाग्रा साख्रि मावग्रा बोरायखौबो मोना बेखायनो आङो आंनि बिमा बिफाखौनो लानानै गासिबो दिसिसनखौ लानाय जानांदों दा क्लियार जाबाय दा आं अपारेसनआबो खालामखांबाय आरो देहायाबो मोजाङाव फैबाय आरो दा